मूंखे पेंटिंग करण जो शौक़ु जागियो त मां ऑयल पेंटिंग सिखी सिखण खां पोइ मां पहिरियूं नंढी नंढी पेंटिंग्स ठाहियूं मुंहिंजो हथु धीरे धीरे सफ़ा थी वियो त मां थोरी वॾियूं वॾियूं पेंटिंगियूं ठाहियूं मूंखे पंहिंजे पाण ते कॉन्फिडेंस अची वियो त पोइ मां ॿारनि खे सेखारण बि शुरू कयो ॿार अचण लॻा ॾाढे शौक़ सां मां हुननि खे सेखारणु लॻियमि ॾाढो आनंद अचणु लॻो समय बि जो गुज़ारो बि सुठो थी पियो वञे ऐं आमदनी बि पई मिले मनु ख़ुशि रहणु लॻो धीरे धीरे करे मां अञा ई इन जे बारे में प्रसिद्धि मिली मूंखे त एग्जीबीशंस में बि मां लॻाइणु लॻियमि पंहिंजा स्टॉल्स त हुते बि मूंखे पेंटिग्स सुठियूं निकिरणु लॻियूं इलाही कस्टमर्स मिलिया सभु ॾाढी तारीफ़ करण लॻा नालो बि रोशन थियण लॻो मज़ो ई अची वियो हिन कम में हिक खां हिक मां पेंटिंग्स ठाहियूं कॾहिं सीनरियूं ठाहियूं नेचुरल सीन्स जूं त कॾहिं दृश्य राजा महाराजान जा त कॾहिं मां घोड़नि ते जीअं लड़ाईअ जे मैदान में राजा हिक ॿिए सां विड़ंदा हुआ त कहिड़ो माहौल हूंदो हुओ उन्हनि तक ते मां पेंटिंग कयूं आहिनि मुंहिंजो ॾाढो ई इने बारे में ॾाढो मूंखे नालो बि मिलियो ऐं सुठी तरह सां मां इन सां मूंखे आमदनी बि मिली ॾाढो ई सुठो कमु लॻो मूंखे त मां ॾाढो ख़ुशि आहियां पंहिंजे कम सां